औ लाबोयो दामफ्रालाय दाम गोसानिबो दं दामनिखौ दामनि दाम खमनिबो दं मोजां साजायोबा दाम गोसा लागोन एसे नरमालबा एसे खम लागोन मोजां सायोबा साजायोबा खमावबो एक लाखआ थागोन लाबोथारबा एसे खम खालामनो हागोन दे माबायदि माबायदि खालामनांगौ बिबार गोनांखौ औ ओमफ्राय माब्ला हाबायालाय माब्ला बेसेबाङाव ए

औ खालामो मेखाप एरि खालामनांगोन नामा हाइ कवालिटि ना हाइ कवालिटिआव ना एसे खमाव मिदिलआव मिदिलआवबा मेखाप खालामनाया थारथिफोर लानो हागौ थारथिबाबो थारथिबाबो जागोन दा औ

औ बबे गामियावमोन

ए दे था थांबा खल खालामहरफिनगोन